हेलो हाँ मेको दूध चाही चाहैके रहै हमराके चाही मू माधव गोल्ड हाँ घरमे घरमे रिसेप्शन छै नऽ तऽ चाही नहि नहि छै तो फिर कैसे हो होतै नहि हँ नहि एहिके बहुत ही खराब हो गेल छलै तो फिर हमरा इएहके इएह कमरामे तऽ एहिए घरमे रिसेप्शन फंक्शन वगैरह छै ने तऽ हमे कहाँ हमे कहाँ करबै कतऽ जेबै हमे नहि तऽ तऽ तोराके तऽ तहने ने बोलना चाही ने अहाँ हम हमरा अभी चाही अभी भेज अभी भेज भेज तऽ

हमे केकरासँ लेबै नहि नहि होतै नहि तू तू मँगाके देख तऽ केकरोसँ जँ जल्दी भेज तऽ तोरा पास नहि नहि नहि रहऽ तऽ तोरा बोलना ने चाहिए पहिले फोन करिके ओ ओ बोल तऽ तू पहिले काहे ने बोलल बताबऽ तोराके नहि भेजै कऽ रह रहौ तऽ तू बोल देतिहँ कि नहि भेजबौ हम तू हमर तू हम तू हम तू हमरा दे हम नहि जानते है नहि जानैत छिऐ हम किछु कही से भी जोगाड़ करिके भेजऽ नहि जल जल तू उपाय हि उपाय करके हमरा भेजऽ जल्दी

ठीक छै भेजऽ भेजके आओर बोलऽ जल्दीभेजऽ जल्दी भेजके दऽ आ शाम तक हमरा दऽ आ हमरा जरूरत छै हाँ शाम नहि हमे कऽ कहाँ से करबै भेजऽ भेजऽ जल्दी भेजऽ हमे नहि जानैत छिऐ किछु हमे किछु नहि जानै छिऐ जल्दी भेजऽ जल्दी भेजऽ घरमे रिसेप्शन छै हम नहि जानैत छिऐ जल्दी अच्छा तोरा तऽ तोरा पहिले ने बोलना चाही नहि हमे नइ लेबै तोरा पहिले बोलैके चाही ने तू अभी दऽ हमरा दऽ हम नहि जानैत छिऐ अभी जाके भेजाबऽ ठीक छै जल्दीसँ शाम शाम तकमे भे शाम तकमे भेजाउ ठीक ठीक छै रखैत छिऐ ठीक